अंधविश्वास अॼु कल्ह घणेई आहिनि पाण जेतिरा पाण पढ़ियलु लिखियलु थी विया आहियूं उन खा वधीक अंधविश्वास में बि ओतिरो ई पाण वधीक फासंदा था वञूं घर खां निकिरो अगरि ॿिली ॾिसणु अचे ॿिली रस्तो कटे वञे त थोरी देरि रुकी वञूं रस्तो मटे करे ॿिए हंधा वञूं छिक थी अची वञे तॾहिं बि जीअं अंग्रेज़ी भाषा में पाण सॉरी चवंदा आहियूं सॉरी कंदा आहियूं ऐं शुम शुभ न मञींदा आहियूं या कारो कपिड़ो न पाइणु खपे उन जो त साइंटिफ़िक रीज़न बि थींदो आहे ऐं गॾु गॾु चौराहे ते पाण चौंक ते जेके छंछरु ॾींहुं नींबू मिर्च पाण ॼणा खणी करे उते चौंक ते फिटी करे ईंदा आहियूं उन जे मथां पेरु पइजी वञे त उहो मां त छा आड़े पाड़े वारा इन ॻाल्हि खे सभिनि खे मञींदा आहिनि की पेरु पवण सां ॿिए जी घर जी जेकी दुख थींदा आहिनि बलाऊं थींदियूं आहिनि उहे पंहिंजे मथां अची वेंदियूं आहिनि त हीअ सभु अंधविश्वास ई त आहिनि